ए बेहाय जोङो दाख्लै सेमोननि मेसेंआव आरो बिदिनो बेरायनो थांनायाव फिसौखौ लानानै बेरायनो थांनायाव बिदिनो नुहैबाय जोङो बिदिनो जि गानग्रा जोमग्रा जि खम्बल फाननाय आरो गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदिसिना आरो बे माबानि हानि बिदिनो दो थिंख्लि बानायनाय मुर्थि बानायनाय बिदिनो बायदिसिना सिटिलनि मानि थोरसि खुरै फाननाय आसान खेरा गेलेग्रा फुथुला बेग खम्बल खम्बाल फाननाय नुहैजोबबाय आरो जोङो नायनानै दख'ना जोमग्रा गस्ला बिदिनो गोजान गोजाननिफ्राय सारि मेख्ला लाबोनाय बेखौ नुहैदों आरो मानि ओमफ्राय आं बायदों फिसौजोनो मोनसे बेग फैसा लाग्रा बेग बायनानै होदों आरो ओमफ्राय फिसौलानो मोनसे गेलेग्रा बुस्थु बायनानै होबाय ओमफ्राय बे फिसौलाया बे मानि फुथुला सिफन्स गोनां बादि माबायाव गाखोदों ओमफ्राय बे माबा मा होनो नाका टला बायदि बे माबा मोनसे फिसायाव फिसौलाफ्रा गाखो बिबाय नालाय आं गाखोहोबोबाय फिसौफोरखौ आं पुरथि खालामहोनानै लाबोबाय आरो मेथाइ जाग्राफोर जाहोनानै आं फिसौफोरनि गोसोखौ गोजोन होनानै आं लानानै फैदों आरो न'आव बिदिनो जेबो जेबो बायदिसिना नुबोबाय